दैखरनि दैखौ बाल्थिंजों खावनानै हानहरो मोब्लिबनि थाखाय जों बारा मोन्थिला मथरजों बाहायनांगौखौथ' जों मोन्थियो किन्तु कारेन्टजों सुइस होनानैसो जोङो मथरखौ बाहायो